हँ भाइजी कहलहुँ दोकान कखन खोलै छिए नौ बजेमे खुलै छै कनि हमरा केश दाढ़ी सब सेटिन्ग करबेबाक छलै आओर कनि ब्लीच त्लीच सेहो करबेबाक छलै फेसिअल वेसिअल सब तऽ कहलहुँ जे अपना पास क्रीम व्रीम सब जे छै से बढ़िआँ कम्पनीके रहै छै ने हँ सएह कहलहुँ आओर कहलहुँ जे जँ ब्लीच करेबै तऽ ओहिके लेल समान सब तऽ अहाँके पास हैत उपलब्ध हँ सएह कहै छलिअनि तऽ ओ भाइके फोन करै छिअनि जे हमरा कनि दाढ़ी ताढ़ी बनबेबाक यऽ कनि बढ़िआँ जेना वएह बनबै छथिन तऽ हुनके पास जाउ तऽ अहाँके नम्बर कतहुसँ उपलब्ध कएलहुँ तऽ नम्बर उड़ि गेल छलै मोबाइलसँ तऽ फेर कएलहुँ फोन आब जाइ छी बार बार ओहि दिना गेलहुँ तऽ अहाँके दोकान कनि बन्द छलऽ दुइ दिनसँ घुरिकऽ आबि गेलहुँ नम्बर नहि छलऽ कतहु जे कतऽसँ कोना फोन करी तऽ फेर एगो भाइ मिलल हमरा तऽ हुनका कहलिए जे कनि हमरा नम्बर दिअऽ तब ओ नम्बर देलथि हमरा तऽ कहलिअनि हुनका हम फोन करै छिअनि तऽ फेर हेए एखन फोन कएलहुँ हँ हँ डाइओ करेबाक छै कनि केश तऽ बुझिते छिए जे पाकि गेल छै बीचमे कनि ओ पे हँ ई जे छै ने गैसके वजहसे पेट पाकि केश तऽ पूरा पाकि गेल यऽ दाढ़िओ सबमे पाकि गेल हँ तऽ कहलिए हुनका फोन करै छिए तऽ नम्बर अहाँके उपलब्ध नहि तऽ फेर एगो भाइसँ नम्बर लेलहुँ हँ कहलिए जे ठीक छै हिनकासँ बात कऽ लै छी तभिए जाएब तऽ अहाँ दोकान जे छै से नओ बजे खोलै छिए ने हँ हँ हम्म सएह कहै छी हँ तऽ कनि हमरा कनि केश तेश जे छै ने से बढ़िआँ जेना कनि बना देब आओर मशीन तशीन अनलहुँ कि नहि ओ सुनै छलहुँ जे अहाँके मशीन अथी खराब भऽ गेल छलै केश छोट करैवला आबि गेल कतऽसँ मँगेलहुँ दिल्लीसँ हँ वएह कहै छलथि हुनका मशीन तऽ अभी खराब भऽ गेल छनि तऽ कहलिए ठीक छै हम फोन करू तऽ मशीनेसँ कनि केश कटेबै नवका मशीन लऽ लेलहुँ हँ हँ तऽ साइडमे जीरो कऽ देब ओहिके बाद साइडमे जीरो कऽ के फेर केश बना देब दाढ़ी फेर सेटिन्ग कऽ देबै कनि